भारतमे जैसे कि खाना जे छै हन कि जे सादा आदमी जादा पसन्द करै छै रोटी होलै हन चावल होलै सब्जी होलै आओर ओकर बाद जैसे कि कहीं भोज ओज होलै हन तऽ वहाँ पे भी चावल दाल सब्जी आओर एक दू प्रकारके सब्जी आ ओकर बाद जैसे कि पूरी होलै आर सब्जी रतुआ आओर ओकर बाद दही चीनी यही सब भोजन पसन्द करै छै आदमी आर ओकर बाद ऊपर से देशी घी आओर मतलब सब्जी सबमे जे मसल्ला डालै छै हल्दी आ धनिया पाउडर मिरची पाउडर सब्जी मसल्ला गरम मसल्ला आओर यही सब मतलब पसन करै छै आदमी आओर अच्छा भी लगै छै ई सब मसल्ला डाललाक बाद आओर छै कि बहुत बड़ा शहरमे जैसे कि मुम्बई सबमे जादा करिके बाहरी खाना चाउमीन आओर बर्गर पिज़्ज़ा और ओकर बाद छोला भटूरा समोसा आर ओकर बाद हन चाट ई सब आदमी हन पसन्द करै छै लेकिन बड़ा बड़ा आदमी यही सब खाय छै जादा कैरिके सादा खाना पसन्द नहि पड़ै छैनि आओर हमरा सबके छै कि सादा खाना पसन्द पड़ै छै चाबल दालि होलै रोटी होलै ई सब खाय छियै हन तऽ हमरा सबके ठीक रहै छै आओर सेहत भी अच्छा रहै छै ऊपर से दूध भी ओकर बाद दालमे या रोटीमे घी लगा कर के हन ई सब खाएल जाय छै सेहत अच्छा रहै छै